हैल्लो नमस्ते डाक्टर साह्व अंकुश बोला ना सर में कोई इक हफ्ता पैह्ले तुआढ़े कोला पैह्लें दोआई लैन आए दा हा कि तुसें हफ्ते दी दोआई दित्ती ही ना मिगी ते ओह्दे कन्नै कोई फर्क फुर्क नेईं पेआ ऐ ते हां ते हून में कल आई जांऽ फिर में परसों किन्ने बजे कन्नै रश रुश नेईं ना होऐ उद्धर ते कन्नै में मम्मा गी लेआना ऐ मम्मा बी थोह्ड़े बमार न हां ते मम्मा बी दस्सना दुस्सना हा मम्मी ते थोह्ड़े इ'यां गै ऐं बुखार बुखूर ही रौंह्दा थोह्ड़े बमार गै रौंह्दे ते उं'दे दोआई दवुई लैनी ही उं'दे बास्तै कन्नै महां दस्सी औंग तुआनूं ठीक ऐ सर हैल्लो हैल्लो दस्सी आचै तुआनूं फिर